जी हाँ मैं पाँच अंक बोल सकता हूँ छत्तीस हजार सात लाख पच्चीस हजार अस्सी हजार तीस लाख एक हजार दो दो लाख साठ हजार